मूंखे ढोलक वॼाइण ईंदो आहे मां हिकु साल खां ढोलक वॼाईंदी आहियां मूंखे ढोलक वॼाइण जो ॾाढो शौक़ु आहे मां रोज़ु अलॻि अलॻि भॼन ॻाइण जो अभियासु कंदी आहियां ऐं अलॻि अलॻि ताल सां ढोल वॼाईंदी आहियां ढोल अलॻि अलॻि प्रकार जा ईंदा आहिनि नंढा ऐं वॾा ऐं साद जा ढोल जो आवाज़ सां गीत ॻाइण जो वधीक मज़ो ईंदो आहे ढोलक सां गॾु हिकु छड़ी बि हूंदी आहे ढोलक जो आवाज़ु वधाइण लाइ उन जा नट बोल्ट टाइट करिणा पवंदा आहिनि उन सां ढोलक जो आवाज़ु जाम सुठो थींदो आहे उन खे संभालण लाइ हिकु पेक बि हूंदी आहे मूंखे ॿियो गिटार ऐं हारमोनियम सिखण जो बि ॾाढो शौक़ु आहे